मां मिक्सर ग्राइंडर घुरायो हुओ ऑनलाइन एमोजन हितां उहो जीअं हुओ हूंअं ई निकितो जेको कलर मूंखे पसंदि हुओ हूंअं ई आहियो मां ॾिसी करे जाम ख़ुशि थी वियमि जेॾीमहिल हलाए ॾिठो त हलियो बि मस्तु हुन में जेको बि विझां पई पीसिजी पियो वञे आसानीअ सां हिन मिक्सर ग्राइंडर ने मुंहिंजो कमु सहुलो करे छॾियो मां वॾी सहुलियत सां बसर टमाटा पीसे करे भाॼियूं ठाहियां थी हुन मिक्सर ने मुंहिंजो वक़्तु जाम बचायो अथईं हिन मिक्सर जा ब्लेड जाम सुठा ऐं तिखा आहिनि बसर टमाटा गजर सभु आसानीअ सां पीसिजी वञनि था